हमरा लए सबसँ चुनौतीपूर्ण रेसिपी पनीर रहै किआकि हमरा बना ला बिलकुल भी नहि आबै रहै आओर हम ककरोसँ पूछल भी नहि रहियै आओर इसलिए जब हम पहली पहली बार बनाय रहियै तऽ हमरा पनीर बनायके बारेमे कुछ भी मालूम नहि रहै कि एकरामे कौन सा कौन सा चीज कितना पड़ै छै पहली पहली बारमे जब हम पनीर बनाएल रहियै तऽ ओकरामे मिर्च जादा हो गेल रहै बादमे इहे सीखलियै कि सब किछु ओकरामे एक समान मात्रामे देना चाहियै ओ हमरा बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य भी लगल रहै आओर बहुत ही जादा इहे लगल रहै कि हमरासँ नहि बनतै लेकिन फिर भी बनि गेल रहै आओर ओकरासँ इहे अनुभव हमरा मिललै कि अनुभव आओर सीख मिललै कि कोइ भी खाना बनाबैमे सब किछु एक मात्रामे ही देना उचित होइ छै इसलिए ओकरामे सबकिछु एक मात्रामे ही देना चाहिए